अपने घर के आस पास हमेशा साफ़ सफ़ाई रखना चाहिए हम अपने आस पड़ोस वालों को भी समझाते रहते हैं झाड़ू लगाओ कचरा इधर उधर ना फेंके पानी छिसते रहो ताकि गाड़ी आने जाने से धूल धक्कड़ ना उड़े घर में मच्छरों के लिए नाली वाली में दवाएँ छिछते रहते हैं नाली को साफ़ रखते हैं नाली में कभी कचरा नहीं डालते हैं और सारे लोगों को हम समझाते रहते हैं अपने भी घर में कचरे के लिए अलग सा एक कूड़ादान बना के रखे हुए हैं वो हमारे घर में जमा करते हैं कचरे को उसके बाद जब गाड़ी आती है गाड़ी में अलग अलग एक तरफ़ गीला कचरा डालते हैं एक तरफ़ सूखा कचरा डालते हैं जिससे कि मतलब गाड़ी वाले को कचरा छाटने बिनने में कोई तकलीफ़ ना हो और साफ़ सफ़ाई का विशेष ध्यान रखते हैं नहाने धोने में भी साफ़ सफ़ाई से बहुत अच्छे से घर को भी साफ़ सब साफ़ सुथरा रखते हैं कचरा झाड़ू पोछा सारी चीज़ें अच्छे से लगाते हैं